हम चाहय छी जे हमर बहीन खूब उच्च शिक्षा प्राप्त करथि खूब नीक इसकुलमे एडमिशन लथि मतलब रहनि खूब नीकसँ पढ़थि कोन बहुत नीक सब्जैक्ट राखथि जैसँ कि ओ उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ सकय छथि लेकिन गाँव घरमे ने मतलब ई शिक्षाके लड़कीके पढ़ाइके बहुत पीछा पिछड़ा बहुत मानल छै केओ यदि साइकिल चलेलक तऽ कहत कि ओ लड़की साइकिल चलबय छै केओ कहत जे ओहो ओ तऽ जाइ छै झंझारपुर जाइ छै पढ़य लए ओहोके बारे लोकसब दोनो दिस बातचीत करऽ लागय छै कि लड़की भऽके ई करय छै ओ करय छै तऽ यदि यदि हमर बहीन खूब नीक शिक्षा प्राप्त करतथि हमर गाँवओ घरके लोकसबके बतेथिन जे मतलब शिक्षा एकटा एहन चीज मूल मतलब एकटा मूल चीज भेलय जे हर जगह हम जायब तऽ यदि शिक्षा हमरा पास रहत यदि हम एडुकेटेड रहब तऽ हर जगह हमरा पढ़ाइके मतलब सबके शिक्षित कऽके हर जगह कोनो दिक्कत नहि हैत मेन गप्प छै लड़की यदि पढ़ल नहि रहतइ यदि गाँव घरमे तऽ ओकर मतलब शादी भेनाइ बहुत मतलब कठिन रहय छै ओकर शादी नहि होइत रहय छै किएक कि आइ काल्हिके लड़का सबसँ पहिले अहाँके सार्टिफिकेटे देखत पढ़ाइके सार्टिफिकेट जे अहाँ कते तक पढ़ल छी आओर कते मार्क्स आयल यऽ तऽ हम ई चाहय छी जे हमर बहीन अते मतलब पढ़य जे ओकरा कोनो चीजमे दिक्कत नहि हो विश्व लेवलपर सबके मतलब अथी करय आओर गाँव घरमे हर जगह बताबय जे शिक्षाके बारेमे आर हम इएह चाहय छी जे हमर बहीन खूब नीक सँ मतलब